آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کی ناول ہے جو ہمارے سوچ میں یہ تھی کہ یہ بہت موٹی ہے چار سو ساڑھے چار سو پیچ کی کتاب ہے شروع میں تھوڑا سا ہم کو لگا کہ بوریت ہو رہی ہے لیکن کہانی جب ہم کو اچھی لگنے لگی اور دوسری سوچ یہ تھی کہ یہ ہمارے ایم ایے کے کورس میں داخل ہے اس کو پوری پڑھنا ہی ہے بغیر پڑھے ہوے اس کے آبجیکٹیو کوشچن آئیں گے ہم حل نہیں کر پائیں گے یہ ہمارے ایم ایے کورس میں ہے سمیسٹر میں اگزام میں آئے گا تو ہم لکھ نہیں پائیں گے اور اس کی خلاصہ پڑھنے سے کوئی مطلب مسئلے کا حل نہیں ہوگا اگزام تو دے دیں گے کمپٹیشن میں نہیں آ پائیں گے اس لیے ہم کو پھر اس کی پوری پڑھنی ہے اور پڑھتے پڑھتے ہماری دلچسپی اس کی کہانی سے دلچسپی ہونے لگی چنانچہ ہم نے اس کو ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ پوری پوری پڑھا ہے